मेरी फेबरेट रेसिपी ऐ आलू परांठे आलू मैथी दे परांठे आलू गोभी दे परांठे गोभी आह्ले परांठे और पनीर दी सब्जी पनीर पनीर फ्राई पनीर वैज्ज और ओर मिगी राजमांह् चौल बी बडे पसंद होंदे न में बनान्नी बी आं खलान्नी बी आं सारे गी पसंद बी औंदे न सारे बडे खुश होई खंदे न ते सारे आखदे असें गी एह् बी बनाइयै खला साढे घर जेल्लै मैहमान औंदे न ते अऊं राजमांह् चौल मटर पनीर बनान्नी सारें गी खलान्नी बडा सुआदला ते सारे खुश होंदे मेरे कोला आखदे कि बडी शैल बनी दी मिगी और खाना बी बड़ा पसंद ऐ ते खलाना बी बड़ा पसंद ऐ ते अ'ऊं खलान्नी बी बडा सारें गी आपूं बी खन्नी आं और मिगी आलू गोभी आलू मैथी और आलू परांठे और आलू आह्ले परांठे होई गे आलू आह्ले मतलब कि मैक्सीमम आलू बी बडा जैदा पसंद ऐ और आलू हर चीज बिच पौंदा आलू सब्जी दा राजा आखदे आलू इस गल्ला सारे गी पसंद औंदा पर सारे बी खाने गी बडा पसंद करदे न मिगी जैदा बडा जैदा पसंद ऐ और सारे और और जि'यां आक्खो कि जि'यां होई गेआ चिकन बी बडा पसंद ऐ चिकन बनान्नी बी आं अ'ऊं खन्नी बी आं अ'ऊं खलान्नी बी आं सारे खंदे बी हैन चिकन बर्यानी होई गेई चिकन चिकन मलाई होई गेआ तंदूरी चिकन होई गेआ ओर फुलके कन्नै बी जैदा शैल होंदा चौलें कन्नै बी जैदा शैल होंदा दोनों कन्नै खन्नी और में खन्नी बी आं ते मिगी पसंद बी बड़ा जैदा और बडे खुश होई खन्नी और सारें गी खलान्नी बी आं और ऐहदे बाद मिकी एहदे बाद मिकी वैजीटेबल बडे़ अच्छे लगदे न कि कोई बी फ्रूट खाना मिगी बड़ा अच्छा लगदा और मे आक्खङ मिगी कोल्डड्रिंक पीना बी बडा अच्छा लगदा ऐ मतलब जिन्ना जैदा खाओ उन्ना जैदा मतलब कि शैल लगदा और जेल्लै मतलब खन्ने पीन्ने खाने दा जि'यां जो बी चीजां शैल लगदियां मिगी मतलब एह् सवेरे सवेरे चाही कन्नै परोंठी बी शैल लगदी और और में जि'यां आक्खो एह् होई गेआ केह् आखदे उसी गुलाब जामनू ऐ स्वीट बिच जेह्का होंदा जेहका मिठाई बिच आंदा गुलाब जामनू ओह् होई गेआ वर्फी होई गेआ और बडे अच्छे लगदे शैल लगदे और जलेबियां होई गेइयां जलेबियां ते मेरी फेवरेट न ओह् ते खन्ने गै रौह्न्ने अस नुआंदे रौंहदे घर बी नुआंदे रौंहदे बनान्नी बी ऐ खन्ने बी हेन ना और जलेबियां होई गेइयां और ओह्दे बाद रसमलाई होई गेई ओह्दे बाद रस मलाई होई गेई ते और रबड़ी होई गेई रबड़ी बडी अच्छी होंदी बडी शैल होंदी खाना चाहिदी सारें कन्नै दुध मलाई अस खन्ने आइसक्रिम बी बडी अच्छी लगदी बडी शैल होंदी खाना चाहिदी तुसें बी खाना चाहिदी अस ते खन्ने गै आं रुट्टी खाने दे बाद मिट्ठा खाना बडा पसंद ऐ ते इस गल्ला मिट्ठी चीज मिगी बडी शैल लगदियां न मिगी और खन्ने बी बडी जैदा ते इसतूं अच्छा और बस